हलो मां काजल थी ॻाल्हायां इहो मूंखे कम हो थोरो कपिड़नि जे बाबति में त मर्दनि जे लाइ मर्दनि जे लाइ तव्हांजे वटि खमीसूं या टी शर्टू या शर्टू आयूं अथव हा हा मूंखे सूती कपिड़े में व वॾी ॿांहुनि जी शर्ट ऐं टी शर्टू कॉलर वारियूं खपंदियूं हुइयूं मर्दनि जे लाइ हा अधि ॿांह वारी टी शर्टू खपनि ऐं वॾी ॿांह वारी शर्टू खपनि हा त घणो अघि अथव तव्हांजे वटि खमीसुनि जो ब लींगननि जो न उहे त हा हा हा हा असांखे कलर बि सुठा खपनि ऐं वैरायटियूं बि थोड़ियूं सुठियूं खपनि ओके हूं हा हा खमीसूं खपनि ऐं लेंगा बि खपनि मर्दनि जा हा नाइक पैंट हुजनि लेंगा हुजनि उहे बि वठणा आहिनि सूती कपिड़े में खपनि सुठे कपिड़े में ऐं हीअंर गर्मी अचे थी हा जे हींअर गर्मी अचे थी त हुनमें पाण खे कम अचनि न अहिड़ा सुठा कपिड़ा खपनि असांखे त असां ईंदासीं वठण जे लाइ हू हा हा बिल्कुल ॾिठल आहे ऐं तव्हां हीअ तयार माल रखंदा आहियो की तव्हां सिबी करे बि ॾींदा आहियो कपिड़ा ॿई रखंदा आहियो न ठीकु आहे त हीअं सिबाइणो हुजे त घणो अघि लॻंदो ऐं तयार पाण खे वठिणो हुजे वॻो त घणो अघि लॻंदो हा

हा हा बराबरि ॾियणी पवंदी सिलाई पवंदी ठीकु आहे

हा हा ठीकु आहे त भले ॾिसी थी वठां हिक दफ़ो अची करे हा जेको बि

हा त मां अचां थी तव्हां वटि कपिड़ा ॾिसण त जेको बि हुजे अघि तव्हां बरबरि लॻाइजो असांजो हा हा ठीकु न न न हा हा हा सू हा हा सूती सूती कपिड़े में खपे खमीसूं खपनि अने लेंगा खपनि ऐं शर्टू बि खपनि मर्दनि जूं हा हा इन करे इन करे त तव्हांजे वटि अचनि चाहियूं था असां हा ठीकु आहे पोइ त असां ईंदासीं त पोइ वठी वेंदासीं कपिड़ा तव्हां खां ॾिसी करे